जि'यां अस आक्खी सकदे की जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे लोग इनें ई मतलब बड़ी हारी ओह् मतलब बड़ी हारी दिक्कतां आंदियां ते ओह् जेह्ड़ी खेती बाड़ी ओह् करने पर ते जादै इत्थें साढ़ा हिली एरिया मतलब जेह्ड़े प्हाड़ें दे मतलब न इत्थें घट्ट खेती होई सकदी ऐ इत्थें मतलब जेह्ड़ी जि'यां तुस लेई सकदे ओह् जेह्ड़ा अम्ब दा बूह्टा ऐ ओह् पूरे जम्मू ई निं लग्गी सकदा ते कन्नै जेह्के स्येऊ दे बूह्टे ओह्बी जम्मू ई गै लग्गी सकदे जेह्ड़ा ते मतलब हर इक जेह्ड़ा पौधा होंदा उस्सी बक्खरी बक्खरी चीजां चाही दियां होंदियां उग्गने आस्तै ते जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू ऐ ते उत्थें ओह् सारी पौधें ई मिली जंदी ते ओह् मतलब पौधा निं उग्गी सकदा उत्थें इक ते मतलब उत्थें मतलब जेह्ड़े पौधे हैन उंदे वास्तै जैदा बैटर कंडीशन्स निं हैन की बूह्टे उग्गी सक्कन ते बाकी साढ़े ते इक ते फार्मल स्कूल इंफास्ट्रक्चर दी बड़ी कमी ऐ इक ते बिजली जादै घट होंदी ते उंदे कोल बिजली बी निं होंदी इन्नी की मोटर लाई सक्कन पंप डेवेल्प होये और जादैतर जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू दा इलाका ऐ उत्थें जैदातर लोग दिक्खा जाये ते सिद्धे तरीकै कन्नै कोई ना कोई मतलब रोज मर्रा च फार्मिंग करी ओड़दे खेती बाड़ी दे ओह् कम्म उप्पर मतलब खेती बाड़ी दा कम्म ओह् करने ई सिद्धे जां पुट्ठे तरीकै कन्नै ओह्दे कम्म ई इन्वॉल्व रौह्ंडे ते मतलब इक ते एह् चीज होई ते कन्नै मतलब ते लोग जेह्ड़े न ते ओह् मतलब नदी दे कन्नै आह्ला लाका मतलब ओह् जेह्ड़ा लाका होंदा थोह्ड़ा प्लेन होंदा बाकी ते प्हाड़ कट्टी कट्टियै मतलब पौधे ला दे न ते कोई इन्नी उपजाऊ जमीन निं ऐ उंदी ते जेह्ड़े प्लेन आसै लाकै थ्होआ दे ते ओह् खेती बाड़ी करा दे ओह् इन्ने उपजाऊ निं हैन ते बाकी ओह् जेह्ड़ी पूरी जमीन ऐ ओह् बंजर ऐ एह् इक ते जम्मू आह्ले पासै सूखा बड़ा पौंदा गरमी कन्नै ते दूआ जित्थें खेती करदे कदें कदें बाढ़ बी आई जंदी ते नदी दे कोल आह्ले इलाके न बड़ी चीजें दा ध्यान रक्खना पौंदा कदें पेस्टीसाईड बगैरा पाने दी दिक्कत होई जंदी ते कदें कदें जेह्ड़ी पैदावार ऐ ओह्बी घट्ट ते लोकें गी बड़ी दिक्कत औंदी मतलब खेती करने दी एह्दे कोला अस कि'यां बची सकचै साढ़े जम्मू दा एन्वॉयरनामेंट ते उस्सी बी दिक्खना चाहिदा कन्नै वैदर गी तुसें खोती करनी चाहिदी लोकें मतलब इस्सी इन्नी जागरुकता निं हैन